सर हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ हराही नाम बहुत सुन रहा ये हराही पोखर क्या है हैलो सर हम आए थे यहीं घूमने तो ये बोल रहे है आस पास में जो यहाँ पर हराही पोखर फेमस है ये कोई ये क्या है हरा ये पूछ रहे हैं हाँ हाँ हाँ तो यहाँ हराही का नाम बहुत फेमस हो रहा है जब देखो जो देखो आपस में ये ही बोलता है हरही पोखर ये है हरही ये तो बहुत पुराना है यहाँ पर ये होता है ये ऐतिहासिक पोखर है तो ये है मतलब क्या है ये हाँ हाँ हाँ

हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ मतलब हम लोगों को वहाँ के लोगों को हराही पोखर से क्या सब फायदा हो रहा है मतलब वो होता है ना पोखर से आदमी को बहुत फ़ायदा सिंचाई सहयोग मतलब उसके बारे में हराही पोखर में क्या फ़ायदा क्या होता है जो आए है तो इससे क्या फ़ायदा प्रॉफिट क्या होता है

हाँ हम हाँ हाँ हाँ मतलब वहाँ के लोगों को पानी से पानी की मुश्किल मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है

मतलब हम मथुरा यूनिवर्सिटी आए हैं उससे कहाँ है ये हराही पोखर तो यूनिवर्सिटी के बग़ल में है हाँ हाँ हाँ सौराष्ट्र गुजरात

नाम ही बहुत फेमस है इच्छा हुआ एक बार घूम लें ठीक है तो पोखर तो फेमस हो गया है घूमना ही चाहिए आप भी घूमते होंगे वहाँ पर हाँ हाँ वहाँ से जल का कोई विकल्प नहीं है ठीक है ठीक है ठीक है आ रहे हैं